میری ایک خواہش ہے میں غریب لوگوں کی بے بس لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں کرتی ہوں اور آگے بھی کرنا چاہتی ہوں میری یہی خواہش ہے کہ اللہ پاک مجھے اتنا دے کہ میں دوسرے لوگوں کی مدد کروں جو لوگ لاچار ہیں جو کام نہیں کر سکتے ہیں بزرگ ہیں ان لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں یہی میری خواہش ہے اور یہی میری خواہش رہے گی کہ کوئی بھی اگر ہمارے پات پاس آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہ جائے ان کی ہم مدد کریں اور مدد کرنا ایک اچھی بات ہے مدد کرنا چاہیے جو ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے اللہ ہمارے اوپر رحم کرتا ہے رحم فرماتا ہے کرم کرتا ہے اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ میں دوسروں کی جو بھی پریشانیاں ہیں ان کو دور کر سکوں اتنا حوصلہ دے اللہ مجھے کہ میں ان کی پریشانیوں کو دور کر سکوں اور میرے پاس کوئی بھی آئے وہ خالی ہاٹھ نہ جائے